बे आं ओंखाम ओंख्रिखौ संफोराखैमोन गोदो ओन्दैयाव जेब्ला क्लास तेन मोनो होमबा अब्ला बिमाया आंखौ फोरोंजेनदों आरो जोंनि आइया ओमफ्राय आङो बेनिफ्रायनो एफा एफा एफा रोंलांजेनदों बिदिनो जायो मालाबा मालाबा गोरोन्थि जायो ओंखाम ओंख्रि संनायावहाय ओ बिदिनो ओ दालि ओंख्रि संनायाव एखमबा संख्रि एखमबा हाल्दै बारा जायो बिदिनो रायजायो आरो एखम्बा एखम्बा आं ओंखाम ओंख्रि संनो एकदम बायो ओमफ्राय एखमबा गोसो जाबाल' मोजां मोनो आरो आं बांसिनानो फ्राय आं सङा ओम किन्तु जोंनि आङो जानोखौ मोजां मोनो किन्तु जोंनि बर'नि दिसाव आं बांसिन नार्जि ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो आरो नारजि अनला बेफोरखौ एखम्बा संनो रोङैनिनो रायजायो बिमा बिफाफोरा जाहैबाय नालाय फिसाजोनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ जानो लुबैयो ओमफ्राय आङो बांसिनानो संनानै होनाय जाया आरो एखम्बा एखम्बाल' संनाय जायो ओ आरो हटेलफ्राबो खाथिखा नालाय एखम्बा जानो लुबैबा थांनानै जाहैयो बिदिनो बायनानै एखम्बा ओंख्रिफोरखौ लाबोनोसै जानोसै ओमफ्राय बिदिनो आरो स्त्रित फुड बाहेराव थांनानै सायनिज फुडफोरखौ जानो आं जोबोद मोजां मोनो आरो ओ थांनानै बेलासियावहाय जाहैयो जोङो ज'नो एखम्बा बिदिनो ज' ज' हटेलफ्राव थांनानै आरो अमा अमाखौथ' आंनि फेभरित आं जोबोद मोजां मोनो अमाखौ जानो